हैलो हां जी होर ठीक ठाक हैलो ठीक ठाक नमस्ते हाल ठीक ठाक किश नी बेह्ले हां हूं हूं लागे चक्कर में तां कीता हा तुगी फोन कि बर्थडे ऐ ओह्दा आदि दा बर्थडे ते ओह् औना शाम्मी मबारखां मबारखां शाम्मीं लाना चक्कर ठीक ऐ सारे जने आएओ पंज बजे हां आहो ठीक हां हां ठीक ऐ होर बाकी घर ठीक ठाक सारे हां केह् ठीक ऐ आह्गे फ्ही आएओ तुस शाम्मी